हेलो आपने खाना भेजा हमारे यहाँ ऑर्डर किया था कैसा खाना भेज दिया आप कब का खाना था वह कल का परसों का नरसों भगवान जाने कि किस तरीक़े का खाना था महक रहा दूर से ही ऐसा खाना आपके यहाँ कौन मगाएगा और कौन खा कर मरेगा भविष्य में ऐसा खाना तो ख़ैर मत भेजिए मेरे यहाँ वैसे मैं आपके यहाँ आर्डर नहीं करूँगा अब क्योंकि इस तरीक़े से तो क्या फ़ायदा तुम क्या क्या करते हो तुम्हारा खाना खी खाना खा कर मरना नहीं हमको तुम ऐसे और लोगों के साथ करते होगे तुम्हारा तो रेस्टॉरेंट की शिकायत तो हम तो अब करने ही तो जैसे हम तो कोई पूछे कहाँ से मगवाया तो भैया वहाँ से नहीं मगाना उसका खाना गंदा होता है टेस्टी नहीं होता है महकता रहता है पता नहीं कैसा कैसा खाना कौन खाकर मरेग उसका खाना वहाँ से मत लिया करो दूसरे रेस्टॉरेंट से ले लो अब तो हम तो गए गए दूसरे दूसरे के ग्राहक भी तुम्हारे जाने लग जाएँगे ऐसा इतना गन्दा काम करते हो यार तुम ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको ना तुम्हारी मार्किट है रेस्टॉरेंट है ऐसा करोगे कौन तुम्हारे यहाँ जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं करो चलो अब तो दे कर दिए कर दिए भविष्य में कभी मंगा के देखेंगे क्या पोजीशन तुम्हारी सुधरी कि नहीं सुधरी इसलिए भाई सुधार करो तो फिर कभी चेक करेंगे क्या सुधार आया कि नहीं आया बाक़ी मार्किट तुम्हारा ख़राब तो होई है रही हम क्या ऐसे कई लोग ऐसे होंगे जो कि ऐसा कर रहे हैं अच्छा खाना भेजा करो ताकि हम खाएँ हमको आराम मिले सुख मिले दूसरे को भेजे भाई वहाँ से खाना मंगा लिया करो अच्छा खाना मिलता फिर क्यों नहीं प्रयास करते तुम बासी खाना देकर भी मार्केट ख़राब करे तुम अच्छा खाना बनाओगे हम खाएँगे दूसरे को भेजेंगे तीसरे चौथे जाएँ तुम्हारी मार्किट बनेगी भैया खाना अच्छा भेजो अच्छा लियाओ खाएँगे आदमी तो प्रशंसा होगी तुम्हारा धंधा चलेगा ना वरना भैया तब तो क्या होगा कि छुट्टी राम ना खाएँगे ना दूसरे को खाने देंगे चलो तो बना के फेंकते जाओ और क्या करो नदी में फेंका करो वहीं पीछे पीछे